السلام علیکم میرا نام مجیب رحمٰن میں نے آپ کی ویب سائٹ سے ایک گیجٹ آڈر کیا تھا اور میں اس کی موجودہ ڈیلیوری اسٹیٹس کے بارے میں معلوم کرنا چاہتا ہوں آڈر نمبر ایک دو تین چار پانچ اور میں نے یہ آڈر سترہ جون دو ہزار پچیس کو کیا تھا اب تک مجھے کوئی ایس ایم ایس یا ای میل کے ذریعہ اپڈیٹ موصول نہیں ہوئی مجھے تشویش ہے کہ کہیں میرا آڈر کہیں رکا تو نہیں ہے یا اس میں کوئی مسئلہ تو پیش نہیں آیا اس لیے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ براہ مہربانی مجھے اس کی موجودہ صورت حال کے بارے میں آگاہ کریں اگر ممکن ہو تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ ڈلیوری کب تک متوقع ہے اور کیا میں ٹرے ٹریکنگ لنگ یا مزید تفصیلات حاصل کر سکتا ہوں بہت بہت شکریہ آپ کے تعاون کا منتظر ہوں اللہ حفظ